सार सार आं सार आंना बालागावनि थागिबि अरन नार्जारि बुंदों सार बे जोंनि नैबे ओनसोलाव मैया दाख्लिसो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अखा आरो सार'न्थाय हा हानायनि जाउनाव मानि गामिया ओरैबायदि उसुबिदा जाबाय ओ मानि जायना एसे पुराना पुराना थिंफोर दंमोन बेफोर मानि सारन्थायजों गब्लंजोबबाय ओ आरो ओ दैआबो लोमजोबबाय गामिआव सोरनिबा सोरनिबा न'आवबो हाबबाय ओ है जोंनियावबो न'आव दै हाबगुलायबाय आरोखि सार दा बेखौनो सारनिसिम माबा मोनसे सहाय मोगोन नामा बेनि थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो सार

औ सार ओम औ सार

औ औ औ दे गोजोननाय थाबाय सार ओमफ्राय जुदि आं सार ओ माबाफोर आं उसुबिदा जायोबा सारनाव ओ सोंहरफिन्नो कन्टेक्ट खालामफिन्नो हाफिनगोनना सार औ गोजोनथों सार अके